ہاں جی بولو ہاں جی سبزی والے کی دکان سے بات ہو رہی ہے ٹماٹر تو ابھی اسی روپے کے جی ہے ٹماٹر جانتے کرتے ہیں کتنا مہنگا ہوتا ہے کیا ہوا ارے بیس روپے کے جی کہاں ہوگا بیس روپے کے جی تو آپ کو ایک ٹماٹر بھی نہیں ملے گا نہیں نہیں بیس روپے کے جی نہیں ہوگا اسی روپے ہے تو پچھتر کر سکتے ہیں بیس نہیں ہوگا پانچ پانچ روپیے کم

آلو ابھی ساٹھ روپے کے جی ہے

آلو سستا نہیں مہنگا ہو گیا ادھر آلو ساٹھ روپے کے جی ملتا ہے نہیں چالیس نیں ملے گا آلو میں ایک بھی روپیہ کم نہیں ہوسکتا ہے گاجر بھی رکھتے ہیں گاجر تو گاجر تو اسی روپیہ کے جی گاجر بھی ہے اسی روپیہ کے جی ہے تو بھیا پچاس روپیہ کیسے ہوگا پانچ روپیہ کم کریے دس روپیہ کم کریے پچاس نہیں ہوسکتا ہے نہ ستر ہوسکتا ہے لیکن پچاس نہیں ہوسکتا ہے دو تین کے جی لیجے گا یا پانچ کے جی لیجیے سر روپیہ تو اتنے لگے گا گوبھی ہاں گوبھی بھی ہے ایک سو بیس روپیے کے جی ہے

ساٹھ روپے میرا دکان ابھی ہے نہ آپ کو بلوہ بازار میں مل جائے گا کتنا آدھا گھنٹہ میں آئیے آرام سے آئیے لیکن روپیہ تو اتنے لگے گا جتنا بولے ہیں

ہاں رکھتے ہیں پیک کر کے